हैलो जे एम डी इलेक्ट्रॉनिक जबलपुर से बात कर रहा हूँ भैया मैं

बीवो का फाइब जी हाँ बीवो वी ट्वेंटी सेवन आया है अभी सबसे लेटेश्ट फोन है हाँ वी ट्वेंटी सैवन हाँ भैया फाइव जी है हाँ तो भैया यह बीवो का बिलकुल लेटिश्ट फोन है फाइब जी फोन है इसमें आपको बहुत सी फैसिलिटिस मिलती हैं फाइव जी फोन डूअल फाइव जी का सपोर्ट मिलता है डूअल फाइव जी का सपोर्ट है शानदार इसमें कैमरा क्वालिटी है फ्रंट एंड बैक एमोलेड डिस्प्ले है इसमें इसका प्रॉसेसर बहुत ही हाई है इसमें आपको रैम का ऑप्शन मिलता है बारह दो सौ छप्पन जिसमें कुछ भी लोड कर सकते हैं आप दुनिया भर की सारी चीज़ें रख सकते हैं आप इसमें फोटो खींच सकते हो बहुत सारी गेम खेल सकते हो बहुत सारे हाँ हाँ तो यह इसका प्राइज़ है भैया पैंतीस से चालीस के बीच में भैया इसका प्राइज़ हो जाता है इसमें रैम रोम के ऊपर भी बहुत सा डिपेंड करता है कि आपको कितना चहिए आठ एक सौ अट्ठाईस चहिए बारह दो सौ छप्पन चहिए हाँ बाकी बहुत से फोन हैं और भी फोन आ रहे हैं बहुत से नए नए लॉन्च हो रहे हैं अभी रेडमी ने किया है रेडमी नोट थर्टीन किया है एक लॉन्च फोन वे भी शानदार हैं उसमें भी दो सौ मेगा पिक्सल का कैमरा है बाकि उसकी प्राइज़ रेंज पैंतीस हज़ार तक की है हाँ तो भैया वह भी बहुत अच्छा फोन है उसमें कैमरा उसका प्रोसेसर सब कुछ अच्छा है बहुत बढ़िया फोन है हाँ उसमें मिलती है आपको एक साल की वौरंटी कश्टमर केयर सपोर्ट आप कभी भी कश्ट कश्टमर केयर सपोर्ट और उसके सर्विस सेंटर पर रिपैरिंग डिलेवरी इसकी भैया होम डिलेवरी भी हो जाती है आप सौप भी विजिट कर सकते हैं सौप जे एम डी जबलपुर हाँ नरसिमपुरा में भैया दो दिन में डिलेवरी हो जाएगी फास्ट ही डिलवेरी सर्विस देता है यह आपको कोई भी डिलिवेरी चार्ज नहीं लगेगा ऑल इंडिया डिलिवर करता है यह जे एम डी मोबाइल कोई शिकायत नहीं है बीवो का फोन है बीवो का सर्विस सेंटर नरसिमपुर में उपलब्ध है जबलपुर में भी उपलब्ध है हर कहीं उपलब्ध है बीवो का सर्विस सेंटर बहुत अच्छा फोन है मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इस फोन को बहुत अच्छा चलता है

ठीक है भैया ठीक है भैया धन्यवाद